हेलौ आं नोंथांनि रेस्टरेन्टाव जाग्रा जामुं अर्डार हरदोंमोन बे अर्डार आं फ्राइड राइस आरो चिकेन बिरयानि आरो ललिपप बिहरदोंमोन आरो माबाफोर लिरनायाव माबाफोर दंबावोमोन नामा आं बिखौ गोसोआव गैला बे जामुं जाग्रानि थाखाय आं नोंथांनाव लिस्टखौ मिन्थिफिननो लुबैनायनि थाखाय आरो जामुंखौ थाबैनो हरनो थाखाय आं खावलाय हरनाय जाबाय